وزن بڑھانے کی کوشش کرنے والے شخص سے میں یہی کہوں گی کہ وزن بڑھانے کے لیے گھریلو ٹوٹکے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں جہاں قدرتی اجزا آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں قدرتی اجزا سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ دیہات وغیرہ میں صاف شفاف ہوا چلتی ہے اور کوئی بھی پردوشن شہر کے مقابلے دیہات سب میں تو بہت کم پایا جاتا ہے اس کے اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ فٹنیس باڈی کے لیے صاف ہواؤں کا بدن میں لگنا بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے ویسے تو وزن بڑھانے کے گھریلو ٹوٹکے بہت سارے دستیاب ہیں میرے خیال سے اگر کوئی بھی شخص اپنی وزن کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ روزانہ صبح ایک گلاس دودھ میں شہد ملا کر پی لیں انشاء اللہ اس نسخے سے اس کے وزن میں اضافہ ضرور ہوگا دوسرا یہ بھی ہے کہ کیلا اور دودھ کا شیک بنا کر ناشتہ میں اگر لیتا ہے روز تو اس سے بھی اس کے وزن میں اضافہ ہوگا اور وزن بڑھے گا گھریلو ٹوٹکے بہت سارے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دن میں دو بار بھنے چنے کے ساتھ گڑ کھانے سے بھی وزن بڑھتا ہے کوئی بھی شخص اگر روزانہ اس کا سیون کرتا ہے بھنے چنا گڑ کے ساتھ تو اس کے وزن ضرور بڑھیں گے اور ایک یہ بھی نسخہ ہے کہ دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا کھانا وزن بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ ہے کہ انجیر اور بادام کو رات میں بھگو کر صبح میں کھانا یہ بھی وزن بڑھانے میں مفید ہے مولی کے پراٹھے دیسی مکھن کے ساتھ کھانے سے وزن بڑھتا ہے گھریلو ٹوٹکے میں شامل ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ املی کے بیج پیس کر دودھ میں ملا کر پینا بھی مفید مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے وزن بڑھنے میں کافی اضافہ ہوتا ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ سویاں کو دودھ میں پکا کر کھانا بھی روایتی طریقے سے مفید مانا گیا ہے وزن بڑھانے کے لیے اور وزن بڑھانے کے لیے سب سے گھریلو ٹوٹکا یہ مانا جاتا ہے کہ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کو طاقت ملتا ہے اور پھر اسے وزن بڑھتا ہے ہم یہی کہیں گے کہ گھریلو ٹوٹکے بہت سارے ہیں اس سے اسے یوز کرنے سے شخص کے وزن میں کافی اضافہ ہوتا ہے جو میں بتائی ہوں